हमारे जयपुर ज़िले में मनाए जाने वाले मुख्य जो सांस्कृतिक उत्सव है और जो कार्यक्रम है वह काफ़ी है जो धार्मिक के हमारे यहाँ पर धार्मिक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाए जाते हैं जैसे होली दीपावली गणगौर और विभिन्न जो तीज है उसको गणेश चतुर्थी काफ़ी सारे ऐसे त्योहार है उत्सव है जिनको हम बहुत ही अच्छे धूम धाम के साथ मनाया जाता है और यह हमारे एक जो है फागुन में मनाया जाता है सबसे ज़्यादा और दीपावली वह है अक्टूबर नवम्बर में मनाई जाती है इसी प्रकार होली है वह मार्च में मनाई जाती है इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे उत्सव और त्योहार है वह अच्छे से धूम धाम से मनाए जाते हैं त्योहार में हम अच्छे खाने पीने की चीज़ें मिठाई रसगुल्ला खीरमोहन लड्डू इत्यादि कार्यक्रम करते हैं खाने में जो मीठी चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उनको ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जो भी मिठाई की जो भी चीज़ें हैं अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ या भोजन बनाते हैं उनको हम और जो हमारे जो रिश्तेदार है मिलने वाले लोग है उनको भी हम अपने घर पर खाने के लिए बुलाते हैं उनको भी हम बड़े मान सम्मान के साथ उनको भी खिलाते हैं और उनके साथ में त्योहार मनाते हैं इस प्रकार से हमारे जयपुर शहर में बहुत अच्छे से जो त्योहार है उत्सव हैं वह मनाए जाते हैं